हाँ बोलिये खूब मस्त रहिये और क्या हो रहा है हाँ

ऐसा तो नहीं होना चाहि अरे हम हमेशा कितनी बार ले जाते रहे हैं ऐसा तो कभी शिकायत नहीं आया इस बार आ रहा है आप आप भी आए होंगे लेने तो देख के देख दाख के ही लिए होंगे माल अरे यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए अभी तक तो कोई शिकायत नहीं आया मेरे सामान में जो भी सामान लिया है

अच्छा बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है चलो ठीक है ले कर आना तो हम देखेंगे कि कैसा है कैसा नहीं तो हम भी देखे न भाई जो ख़राब है तो चलिए फ़िर ठीक है कब ले कर आ रहे हैं कब आ रहे हैं हाँ तो जब भी आना फ़ोन करके आना मेरे पास पता नहीं हम कहाँ रहे कहाँ न रहे हाँ तो कन्फर्म दस बजे तक हम दस बारह बजे तक रहेंगे नहीं तो हम चले जाएँगे ठीक है जी